खेॾण सां असांजी खेॾण जे लाइ रुची जाम सुठी तरह वधी रही रहंदी आहे जंहिं महिल असां खेॾंदा आहियूं ऐं हुनमें जेको कॉन्फिडैंस आहे उहो बि जाम सुठी तरह वधी रहंदो आहे हुनमें जेको टीम वर्क थियणो हूंदो आहे उहो बि जाम सुठो थियण थियण वारो हूंदो आहे ऐं जंहिंमें हुननि जी जेकी स्किल्स हूंदी आहे खेॾण में उहो बि जाम सुठी तरह बिल्ड मतिलबु वधी रहंदी आहे ऐं जेका नवां दोस्त हूंदा आहिनि उहो बि जाम सुठा थी वेंदा आहिनि खेॾंदे खेॾंदे ऐं कोम्यूनिकेशन जेकी हूंदी आहे ॻाल्हाइण में बि जाम सुठो ठही रहंदो आहे जेका नवां दोस्त हूंदा आहिनि खे जीअं जंहिं महिल असां खेॾंदा आहियूं ऐं हुनसां असां टच में रहंदा आहियूं उहे रोज असां उन्हनि सां गॾ ई खेॾंदा आहियूं ऐं खेॾण सां असांखे उहो बि ख़बर पइजी जंहिं महिल वेंदी आहे के साम्हूं वारो छा थो सोचे ुहो अॻिलो दाउ छा क करे रहिणो आहे खे खेॾण में असां पंहिंजा ओन रूल्स बि विझी रहंदा आहियूं जंहिं महिल असां पाड़े में या सोसाइटी में किथे बि खेॾंदा आहियूं खेॾण खेॾण सां असांजो असांजी नॉलेज जेकी हूंदी आहे खेॾण में जाम सुठी तरह वधंदी रव रहंदी आहे ऐं खेॾण सां असां जाम तंदुरुस्त बि रहंदा आहियूं हुनसां काई बि बीमारी थींदी न आहे ऐं जेको सामान्य ज्ञान ज्ञान हूंदो आहे उहो बि जाम सुठी तरह वधी रहंदो आहे जय झूलेलाल